आङो नाखो नाखो हमफेरबाय आरो जोङो दैज्लांफोराव जेखाइ लानानै खबाइ लानानै जोङो ज'ज' ना गुरनो थाङो नाखो जोङो मोजां मोजां मोनबोयो अबावबा फिथिख्रि अबावबा नासें अबावबा गोरि अबावबा ना मागुर बायदिसिना जोङो ना गुरनानै जायो ना हमो जोङो फुख्रिफोरा बायदिसिनाफ्राव ओंख्रि गैयाब्ला गथ' गथाय गासिबो जानो होननानै जोङो फुख्रियाव जेजों सारो आरो अबावबा गोरोमनानै जायो ओंखायनो जोङो ना मोजां मोजां मोनब्लाथाय जोङो जायो जानानै आरो गथ' गथायफोरखौबो गथ' गथायफोरनोबो होयो बिनिखायनो नाखौ जोङो दुब्लिबारिफोरावबो फुख्रि गिदिर गिदिर लानानै जोङो सारो बिनिखायनो जोङो बाजारफोरावबो फाननो लांनाय जायो मोजां मोजां नाफोरखो सेरसेयाव अनेख दाम मोनो जोङो ओंखायनो बे नाफोरखो मोजां मोजांफोरखो खावसे जानानै खावसे दोननानै फानहैयो बेखायनो बे नाखौ जोङो ना गुरनो बायदिसिना दैमा दैसायाव गुरा गोरोमनो थाङो आरो लोगोफोरजों ज'ज' गोरोमनि थांनानै अबावबा गोरोमहैयो अबावबा गुरो अबेयावबा फुख्रिफोराबो गोरोमबाय जाबाय मोजां मोजां खुसिया बामि बायदिसिना खांख्राइ गांजेमा मावा बायदिसिनाफोरखौबो जोङो जायो नाफोरखो आखाइजों नङाब्ला जेखाइजों गुरो आरो अबावबा जेफोरजोंबो हनानै जायो फुख्रिफोरावबो अनेख ना बायदिसिना मोनोनालाय ओंखायनो जोङो बे नाखो जों ना गुरनाय बायदिसिना गोरोमनायफोरखो जोङो गारनो हाया आरो जोङो देहा देहाफोरखौ मोजांब्लाथाय जों ना बायदिसिना गुरनानै जाखायो सम' खांख्राइ दैमा दैसा लैथो बायदिसिनाफोरावबो गोरोमनानै बायदिसिना ना खांख्राइफोरखो जों नागिरनानै जायो आरो ओंखायनो बे नागुरनाय बायदिसिना जेखाइ जेखाइजों ना गुरनाय गोरोमनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो दा गारनो हाया जों दैज्लांफोरावबो गुरनानै जायो आरो मेसेंफोरावबो दैमा दैसा इदिनो गोरोमनानै जायो ना मोजां मोजां मोनो फिथिख्रि मावा बायदिसिना ना ना बामि ना बामि सेनार बायदिसिना ना गोलाव बिदिफोरखो मोनो आरो ओंखायनो जोङो नाफोरखो गोरोमनानै जानो हानाय माबा थायो आरो जोङो गोरोमनानै जायो बे नाफोरा ना गुरनानैबो दैमा दैसायावबो गुरनानै जाबाय गोरोमनानैबो जाबाय खालि बे फुख्रिफोरावबो ओंख्रिफोर गैयाब्लाथाय गोरोमनानै जाबाय बिदिनो जायो आरो जोङो